आमच्या गोंयांत शेतकरी चड आसा आनी शेत चड लोक शेत रोयता आनी तेजेरूच आमचें जगप चलता तीच आमची जोड आसता घरांत म्हणटल्यार आतां पयलीं कितें जातालें शेत रोवपाक कामेरी सगळीं एकठांय रावन सगळें एकामेकांक सांगून एकामेकांचे शेत रोयतालें लुंवतालीं सगळें करतालीं जशीं जशीं मागीर हे मशिनरी येयली त्यो तेन्ना मागीर कामेरी मातशी मातशी कमी जाली तेका लागून आमकां मशिनाची चड संवय शी जाली आनी कामेरी मेळना त्या वगतार आमकां मशिनां जायच पडली तशी आतां मशीन तुका एक टायम वेळ जालो जाल्यार कामेऱ्या सोदपाक गेलीं जाल्यार कामेरी मेळना तेका लागून मशिनाचो उपयोग आमकां मात्सो चड गरजेचोय जालो तो कामूय फास्ट जाता समज एक वराचें काम जर मशीन जर अर्द वरान करता जाल्यार आमचो टायमूय मात्सो वाचलो न्ही तेका लागून आनी कामेरी कितें जाता कामेरी कितें जाता दोन दिसांचें ये दोन दिसांचें काम तीन दिसांचेर पावयता मशीन कितें अर्द वराचें काम एका एका वराचें काम अर्द वरान करतां म्हणल्यार लोकांक मात्शें सोंपें पडलां आनी मशिनरी कितें जाता यूज जाल्या उपरांत लोकांक आनी दुसरें काम मशिनाचें काम फास्ट जाल्या उपरांत दुसरें काम फास्ट जाता तेंचें ना जाल्यार एकाच कामार तो एकूच हेजेर उरता सगळो तेंचो टायम वेस्ट जाता तेका खूब दिसूय लागता अशें जाता तेंचें